कहाँ पर हो कितने बज रहे हैं ये ड्यूटी आने का टाइम है हम पहले पहुँच गए है आप बाद में आ रहे हैं आप ऐसा क्यों काम कर रहे हैं बहुत लेट काम करते है आप तो ये कल भी आपको सही कराना था गाड़ी ख़राब तो आपकी गाड़ी में कमी आ रही है तो आपको पता तो होना चाहिए

अरे चाबी मिल गई हो तो हम दरवाज़ा खोलेंगे आपको क्या चाहिए कितने हमारे सारे स्टाप आ रहे है अभी आप इतने लेट हो गए हैं कितना टाइम लगेगा कहाँ पहुंचे हैं आप हाँ तो पहुँचिए जल्दी से आइन्दा से ध्यान रखिएगा ऐसा मत करिए आप से शिकायत नहीं करना चाहिए शिकायत का मौक़ा मत दीजिए आप आ गए आप जब आपकी गाड़ी ख़राब होती है तो पहले ही चेक के दिया कीजिए कि हाँ आज मेरी गाड़ी में कमी है कि हमें ऊपर से भी डाँट मिलती है ना कि आपके पियून ऐसे हैं हाँ ताला खोल कर रखिए और देखिए कहाँ पर कोई रजिस्टर कहाँ कहाँ कौन रजिस्टर है कौन रजिस्टर नहीं है वहाँ वहाँ मेन्टेन करिए हमें नहीं सूचना मिली भाई सूचना मिलती तो हमें क्या था दूसरा वाला पियून कामकर देता आपका और उसे लेकिन वो बताया ही नहीं मुझे हाँ तो देखिए वो रजिस्टर बच्चों वाला रजिस्टर ले कर आइए पहले वो ले कर आइए तो उसके बाद हम बताते है कि क्या करना है आपको ठीक है रजिस्टर ले कर आइए देखिए हमें देर हो रही है रजिस्टर ले कर आइए समय से काम करना है देखिए रजिस्टर कहाँ पर रखा है जल्दी ले कर आइए और हाँ बच्चों वाला रजिस्टर ले कर आइए और देखिए कितने बच्चे कहाँ पर है असुविधा सुविधा बच्चों को देखते रहिए कोई बच्चे लड़ तो नहीं रहे हैं देखिए जल्दी करिए